हैलो अंजी अंजी ठीक ठीक तुस सनाओ ठीक ओ आं ठीक ओ ना कोई निं तुस भेजो कोई निं कल्ल बने कितने हे पैसे सारा उप्पर उतरना कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं भेजेओ तुस खरी खरी कोई निं खरी खरी भेजो भेजो उसी आं